ہندوستان میں تعلیمی نظام کا شعبہ نرسری جماعت سے شروع ہوتا ہے جہاں پر بچوں کو ابتدائی تعلیم کھیل کود کے ذریعے سکھائی جاتی ہے جہاں پر اسکول آنے کی بچوں کو عادت دلائی جاتی ہے وہاں سے بچے جو سو جو ماحول گھر میں پیدا کیا جانا چاہئے تھا وہ جو اس کو ماحول جو سو اسکول میں پیدا کیا جائے جہاں پر بچوں کو دوستانہ ماحول میں ان کے جذبات ان کے خیالات کی ڈیولپمینٹ نشو و نما کی جاتی ہے اور اس کے بعد ہندوستان میں انفرادی ہندوستانی تعلیمی نظام برابری حقوق دیتا ہے سب سے وسیع اور ایک پیچیدہ نظام تعلیم ہیں ہندوستان انفرادی طور پر تعلیم انفرادی طور پر خودمکتفی بناتا ہے سماجی برائیوں سے روکتا ہے شاندار سماج کی تشکیل میں مدد دیتا ہے سماجی ترقی بہتر زندگی کی طرف رجوع کرتا ہے سماجی ناانصافیوں کو قابو کرنے میں مدد دیتا ہے ہندوس ہندوستان کا تعلیمی نظام دوسرے ممالک سے جداگانہ ہیں جیسے کہ چائنا میں جہاں پر ہارڈ ورکنگ مطلب جہاں پر بچوں کو زیادہ تر ذہین نشین کرایا جاتا ہے ہندوستان کے تعلیمی نظام میں جہاں پر بچوں کو دو طرح کا کے تعلیم دی جاتی ہے جہاں